سركاری پولیس كو ویوستھا اچھی كر دینی چاہیے كیونكہ مُلک میں جرائم اور كڈنیپنگ اور دنگا فساد بڑھ گیا ہے اور لوگ ایک دوسرے كا مڈر كرنے لگے ہیں پولیس كو چاہیے كہ وہ مجرموں كو سخت سے سخت سزا دیں اور تاكہ یہ لوگ ایسا كام دوبارہ نہ كریں حكومت كو چاہیے كہ اور ساری چیزوں پر دھیان دیں خوب اچھے سے اِس پر غور كریں اور پولیس ڈپارٹمنٹ كو بڑھاوا دیں اور تاكہ جُرم كم ہو جائے اور پبلک كو چاہیے كہ وہ قانون كو ہاتھ میں نہ لیں